میرے جو لیکھک ہیں میرے خیال سے اُنہیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سدھار میں کروانا چاہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اور لیکھک کی طرح اور بھی لیکھک بہت اچھے ہیں وہ اچھی اسٹوری لکھتے ہیں میرے خیال سے اور لیکھک کی طرح وہ اپنی اسٹوری کو اتنا ٹائم نہ دیں جلدی سے لانچ کریں اپنی اسٹوری کو اور جلدی سے اپنی بک مطلب پبلشڈ کریں اُنہیں تاکہ ہم پڑھ سکیں جلدی جلدی مجھے اُن کی اسٹوری کا بہت ویٹ رہتا ہے وہ کیا لکھتے ہے کیا نہیں لکھتے ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اُن کی اسٹوری سُننے میں اِس لیے میں چاہتی ہوں کہ اور جو رائٹر ہیں وہ بہت جلدی جلدی مطلب کہ اپنی پویم یا اسٹوری ہے پبلشڈ کر دیتے ہیں اور میرے رائٹر تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جلدی سے پبلشڈ کرے اور میں پڑھ سکوں اُنہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اُس میں اور میں اُن کی اسٹوری کو انجوائے کر سکوں اور رہی اور چینجز کی بات تو اچھا کیونکہ وہ اپنے ورڈ کو ایسے اکسپلین کریں دو تین لائنوں میں جیسے وہ ایک دو تین لائن کو اِسی ورڈ میں پورا بیان کر دیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں وہ اپنے ایک ورڈ کو دو تین لائن میں لکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب میں پڑھتی تو مجھے جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی مجھے فون کا یوز کرنا پڑتا ہے اگر وہ دو تین لائن میں اُسے اچھے سے اکسپلین کریں گے تو ہم پڑھ لیں گے ایزیلی اور مجھے آسانی سے سمجھ میں آئے گا زیادہ اور مجھے اور بھی اچھی لگے گی وہ اُن کی اسٹوری